سائنس ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ کالجوں میں اسکول میں بچوں کے لیے ایکسپریمنٹس کرائیں جس میں اچھے سے آگے بڑھ کے کر سک رہے ہیں بہت آگے بڑھ چکا ہے جیسے یہاں کے لوگ چاند پر بھی جا جا رہے ہیں اور اچھے سے اچھے ٹیکنالوجی آ چکی ہے اور ہر چیز میں آگے بڑھ چکی ہے سائنس مشکلات کو آسان کر دی ہے اور ہر چیز میں آسان ہو چکا ہے انٹرنیٹ کے ذریعہ منٹوں میں کام ہو رہا ہے پہلے خطوں کے ذریعہ مہینوں لگ جاتے تھے اب منٹوں میں کام ہو رہا ہے سائنس ٹیکنالوجی آگے ہر چیز میں بدلاؤ لا رہی ہے ہر چیز آسانی سے کر دی ہے سائنس میں ہر چیز ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے